नमस्ते दीदी आपके इधर बीज भंडार खुला है क्या तो हमें एक गेहूँ धान यही सब चाहिए हाँ हमें दुकान खोलना है बीज भंडार का हाँ तो बीज मिलेगा हाँ तो वही है मेरे को ग्रैड धान बीस बोरी चाहिए वो बीस बोरी यही धान चाहिए और एक थोड़ा करेले की बीज भिंडी ये सब मेरे को सौ दो सौ गोनी चाहिए वो पैकेट चाहिए सभी बीज मिलते हैं नहीं अपने मार्किट में मेरे को एक खोलना है कैसे आप कैसे में धान देगी कितने पैसे

एक हज़ार बोरी थोड़ा कम कर के दो हाँ और यह सब बीज जो है भिंडी करेला और ननुआ पालक चौराई यह सब मेरे को चाहिए दो सौ पॉकिट धान में थोड़ा ये गंगा कबेरी देवा यह सब है हाँ तो उसका दाम यह सब सामान मिलेगा तो मैं आएगी उधर आपके दुकान सबको थोड़ा कम कर के दो ना तो मैं देख नमस्ते दी